आं गसला सुनाया इउनिक आंनि थाखाय आरो कि आं फार्स्टाव बेखौ सार्फाव सोमग्रोगोन सार्फाव सोमखांनायनि उनाव बिदिनो एक घंटा देर घंटा से सोमग्रोगोन एक घंटा देर घंटा सोमखांनायनि उनावहाय आर साबोनजों आं सुबावगोन आमफ्राय मोजाङै सुखांनायनि उनाव आं बेखौ सान्दुङाव फोरानगोन आरो आमफ्राय गुबुन बोथोरनि थासारिफोराव माबा गोजां बोथोराव फ्राय सान्दुं दुङा बे टाइमाव उफाय गैयो बाहेरायाव लामनांगौ जाखायो आमफ्राय मोनायोबा जों खामसालियाव थिखाङो आंङो बा अखा हानाय बोथोराव सान्दुं दुङबा बाहेरायाव बोखावगोन सान्दुं गौयाबा खामसालियाव रानगोन आरो लामगोन आमफ्राय नै बे दै गारनायनि बेलायाव आङो जोरै टेपआव सुयोबा आङो आंनो जेखिनि दैखौ नांगौ आं बेखौ लागोन आमफ्राय बेनिफ्राय जै नाङाबाथाय आं टेपखौ ओरैनो अपेन खालामनान दोना बेखौहाय माबा बन्द खालामगोन आं बाल्टिंआव सेरखांनान लाखांनाय उनाव बेबायदि खालामो आरो मेशिनजोंहायबो खालामोबाबो आं आंनि खाथियाव बाल्टिंफोर दङबा आं बाल्टिंआव फिलआप खालामनान लागोन जेखिनि नांगौबा बुं बे दैखौ बासायगोन आरो दा ओरैनो हगारलाबायनानै दोनबाय थाया मेशिनखौ बेनो आरो आमफ्राय आरो वाशिं मेशिनथ' जोंनियाव गैया आं आखायजोंनो सुयो सिखौ बे गसला सुनाया बेनो आरो आंनिया